डांस करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर एक डा एक डांस एकेडमी खोलूँ और जो डांस इंडिया डांस वगैरह होते है उसमें भी मैं जाकर डांस करूँ और एकेडमी खोलकर छोटे छोटे बच्चों को डांस करना सिखाऊं मुझे भी डांस करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बचपन से ही मेरे को डांस में डांस में ही इंटरेस्ट है मैं आग आगे चल कर डांस ही करना चाहती हूँ चाहती हूँ मेरा बचपन से ही स्कूल वगैरह में भी ऐसे कोई छब्बीस जनवरी पन्द्रह अगस्त पर जो प्रोग्राम होते हैं स्कूल वगैरह में तो मैं उसमें भी डांस वगैरह करती थी और गाँव में जैसे हमारे नवरात्रि में दुर्गा जी रखाती है तो उसमें भी जो डांस होते हैं तो हमारा ग्रुप डांस रहता है हमेशा हम फर्स्ट प्राइज में डांस करते हैं और हर गाने पर हमने डांस सीखा है नई नई स्टेप के साथ डांस करना अपने ग्रुप के साथ डांस करना जब सब लोग साथ में रहते हैं और नई नई स्टेप करते हैं सब लोगों को अच्छा लगता है वो तालियाँ बजाते हैं तो हमको इतनी खुशी मिलती है और डांस एक पैशन है जो कि मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सब बच्चों को करना चाहिए और डांस डांस मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी डांस एक कला है जो कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे बढ़ सकते हैं ये ऐसा नहीं है कि इसमें लडकियाँ ही भाग लेती हैं लड़की हो या लड़के लड़के और लड़कियां दोनों ही इसमें बराबर रहते हैं दोनों आगे चल कर आगे चल कर हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं डांस एक कला है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरे को लगता है डांस करना चाहिए जब मैं ब बड़े हो कर डांस वगैरह अच्छे से सीख जाऊँगी उसका मेरे को डिप्लोमा वगैरह मिल जाएगा तो मैं एक एकेडमी खोलूँगी जिसमें मैं छोटे छोटे बच्चों को डांस वगैरह सिखाऊँगी और मैं उनको फ्री में डांस क्लासेस दूँगी जिससे जो बच्चे बेरोजगार रहते हैं डांस नहीं कर पाते हैं और जिनका सपना है कि वो भी मेरी तरह आगे बढ़ कर कुछ करें अपने देश के लिए तो मैं उनको भी डांस सिखाऊँगी और डांस मुझे अगर पसंद है तो मैं समझ सकती हूँ कि डांस करने से कितनी खुशी मिलती है डांस करने से हम हमारी जितनी भी तनाव है टेंसन है सब भूल जाते हैं बस डांस में मगन हो जाते हैं और मैं मेरी तरह और बच्चों को डांस करना सिखाऊँगी मेरे अ मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी सप सपना है कि मैं आगे चल कर डांस एकेडमी खोलूँ और छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाऊँ इसलिए जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं बस सिर्फ और सिर्फ डांस करुँगी और आगे चलकर बच्चों को भी डांस सिखाऊँगी